जैसे हम पटना जाते हैं तो बस से यात्रा करते हैं तो बस पर बैठने से तो यात्रा करने में बहुत अच्छा ही होता है जैसे कोई बस में जैसे खिड़की नहीं रहती है कोई हवा नहीं आ सकती है पेट्रोल पर चलती है तो उससे बहुत ही गन्ध लगती है तो उल्टी गर्मी मौसम में हो सकती है जैसे मुजफ़्फरपुर जाते हैं तो मुजफ़्फरपुर जाने से मुझे बस पर यात्रा करने से जैसे बहुत सी सीट में बहुत अच्छी रहती है जिसमें बहुत सी सीट में हवा ही आती है यात्रा करने में आसान भी होती है जैसे मैं पेट्रोल पर चलने से उसकी महकी से बहुत ही गन्ध लगती है जिसमें पटना मुजफ़्फरपुर जाने से यात्रा करने से ही बहुत ही व्याकुल गरमी मौसम में हो सकती है हो जाती है जैसे यात्रा करने से बहुत बस में परेशानी भी हो सकती है